जय जय झूले हा मां हा मां थोरो ॿाहिरि वेई हुअसि इनकरे ॿियों ॿुधायो हा हा त हुन लाइ महूरतु कढाइण आईं आहियां मूंखे हुन लाइ शादीअ जो महूरतु कढी ॿुधायो भई को सुठो ॾींहुं कढी ॿुधायो हा सभ सभ सभ ठीकु आहिनि सभ ठीकु आहिनि डिसंबर डिसंबर में हा त सुठो ॾींहुं कढी ॿुधायो

हा कृपा कृपा हा छोकरीअ जो नालो प्रियंका प्रियंका हा हा

अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा

अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे अच्छा ॿियों कोई बि हुजे त ॿुधायो न ॿियों कोई बि हुजेव त ॿुधायो ॿियों कोई कोन अथव अच्छा अच्छा त अठावीह तारीख़ भले हा अठावीह तारीख़ ॾींहुं सुठो आहे अच्छा मूंखे तव्हां पहिरीं पंद्री विच में ॿुधायो न कोई सुठो ॾींहुं हुजेव त न हिन हिन करे भई चवां छो मुंहिंजी धीउ अचणु वारी आहे न इनकरे पेई चवां अच्छा ठीकु आहे हलंदो ठीकु आहे भले हा हलंदो त मां कोन अचां तव्हां तव्हां ईंदव टाइम ते अच्छा हा त तव्हां टाइम ते ईंदव त सभु कमु थींदो न बराबरि

त महाराज स्वामी तव्हां वटि टिपणा अथव टिपणा

हा ठीकु आहे हा जय झूले जय झूले